आं ओंख्रि ओंखाम संना उन्दैनिफ्राय ओंखाम ओंख्रि संबोनाय अनद्ला ओंख्रि अनद्ला दाउ संबोनाय सबाइजों दाउजों संनाय बिहाय आङो उनदैयाव माबा ओंख्रिया गोलैदेरना माबा बेरदेरनानै आंनाव आथिङाव माबा जादोंमोन थिफुदोंमोन आं बेखौ बेरे बिदैजों सोखानाय जादों आरो आङो अनद्लाजों दाउजों खारै होयो अनद्ला ओंख्रियाव खारै होयो बानलु सामब्राम बानलु सामब्राम मस्ला मस्लि होफबनानै सङो आरो नै सबायजों दाउजोंब्लाबो खारै होयो मस्ला मस्लि होयो आरो सामब्राम बानलु गासिबो होनानै सङो ओमफ्राय माबा थास' आथिं बायदिसिना ओंख्रिब्लाबो मस्ला मस्लि होनानै सामब्राम बानलु होनानै सङो आरो ओरैबायदि संबावो जोङो लाफा ओंख्रि बेयावबो ओंख्रि गोबाब खारै इरि होनानै ना गोरान होनानै सङो आरो नै मुला मुला ओंख्रि लाइ मैद्रु बेखौबो थाव सेरनानै सङो आरो माबा दंबावो आलु ओंख्रि बायदिसिना बेफोरखौबो बानलु सामब्राम थाव सेरनानै संनानै बेदरफोरजों संनानै होयो ओरैबायदि संबावो गासिबो होफब होफाब जायो जोङो आरो नै माबा संबावो दिंखिया दिंखियि गासिबो संनानै रुनानैबो जायो एखनब्ला हास्लाबियाव आरो जोङो जेरै मोनो एरैनो जालाबायो ओमफ्राय जेरै

लाइ मैद्रु लाफा मैद्रु रुनानै जायो जोङो ओमफ्राय

गासिबो होफबनानै जाजोबो जोङो आरो नै जोङो जेरैबो माबायो